हॅलो ओला सरविसिंगा फोन लागला म्हाका तुमच्या ओला सरविचीची गाडी जाय तुमची गाडी म्हाका मेळटली न्ही म्हाज्या इश्टां वांगडा आनी कुटुंबां वांगडा म्हाका भोंवपा खातीर तुमची गाडी जाय तुमी दिवपा शकता न्ही हय न्ही दितले जाल्यार आमी शिर्डी हांगा वचपाची आसा म्हाजे इश्ट आनी कुटुंब तुमचे गाडयेची सरविसींग सरवीस म्हाका दी पांच दीस वसपाचे आसा आमी सवलत कितले दितले तुमी आमकां जितले सव सवलत दितले न्हू जाल्या आमकां बरे पडटा म्हणून तुका सांगता हांव जाता तितल्या बेगीन आमकां बरी सवलत दिवची आनी म्हाज्या इश्टाक बी सांगपाक जाय तुवें तितली तुमी तितली सवलत दिली न्हू जाल्यार आमी तुमची गाडी करतली हांव तुजी गाडी घेवन घेवून खूब फावटी गेलां आतां तूं म्हाका सोरो दिवपाक पडटलें अशें म्हाका दिसता कित्या दिवपा शकना तूं इतल्या फावटीं तुका हांवें तुजे कडल्यानूच गाडी व्हेला जाल्यार म्हाका दिवपाक तुका चुकना आनी तुका सवलतय बी दिवपाक चुकना म्हण म्हाका तुजी सवलत दिवपाकू पडटली

तेन्ना तुजी गाडी आमकां दिवपाक जाय तुजी गाडी बरी आसा म्हणून आमी तुकाच सांगता न्ही नसल्यार दुसऱ्या सांगताशिल्ले म्हूण तूं म्हाका सवलती बरोबर गाडी दिवपाक जाय बरें दिता न्ही ओके बरें तर दवरता हा